हा हेल्ल' सार हेल्ल' सार आं बर' जारिमिननि सोमोन्दै एसे सारनाव सोंनो नंदों राजा बै बर' राजा गोदोनि आसाम हिस्थ'रिनि आसाम हिस्थ'रिनि बै इराग्दाव राजानि सोमोन्दै एसे

औ औ

औ अ अ अ

अह बे राजाया सार अ दे दे ओं अ अ मा आयेनमोन सार बेयो अ देलहाउसि ना आच्चा

अ अ

अ अ

अ

अह ब्रह्म देसनि अह अह बे

ए इंराजनाव अ इंराजनि आखायाव सार अ अ औ औ

अ दे सार आं गोसोआव थासिगोन बेखौ अ आरो बे नरखासुर नारखेसोर होननायालाय सार

अह ओं ओं ओं अ

अ ए अ अ गोदो बे प्रागजौथिस होनोमोन सार बेखौ अ अ दे एह ए सोरखौ सार बे ए कामाख्या बे मन्दिर होननाया ए अ अ

अ अ बिदिबा बे नरखासुरआनो मा लुहोनाय मन्दिरा सार अ ए नरनारायन अ ए बिदिबालाय बै कामाख्या मन्दिरखौ नरखासुरआनो लुहोदोंमोन सार ए अ ओं अ

अ नंगौ अ ओं अ असुर ओं ए ए नरनारायना अ अ गोदोनि हिस्थ'रियाव दंजोबो सार असुरखौ अ एह ओं अ दे सार बिदिबालाय ओं गोसोआव थासिगोन आं औ दे दे